جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے مجھے کون کون سے پھول پسند ہیں اور کیوں کیا میرے گھر میں پھول لگے ہیں جی ہاں میرے گھر میں بہت سے پھول لگے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں جیسے گلاب بیلا گیندا چمیلی کنیر لنیا سورج مکھی گلہر سدا بہار ہرسنگار سیجل پھول جو کہ صرف کچھ خاص سیزنوں میں کھلتے ہیں اور رات کی رانی اس میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے میرے گھر میں رنگی برنگی پھول لگے ہوئے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں